جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ آپ اپنے فری ٹائم میں کیا کرتی ہیں تو میں اپنے فری ٹائم میں ڈراماس دیکھتی ہوں موویز موویز دیکھتی ہوں اور فون کو فون یوز کرتی ہوں فون میں اکثر یو ٹیوب شارٹس دیکھتی ہوں انسٹا گرام پر بہت زیادہ ایکٹیو رہتی ہوں سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ایکٹیو رہتی ہوں سوشل میڈیا کو اسکرول کرتی ہوں شارٹس اسکرول کرتی ہوں اور گاسپس وغیرہ دیکھتی ہوں وائرل ویڈیوز دیکھتی ہوں اور اس کے بعد تھوڑا سا ٹائم ملتا ہے تو تھوڑا سا اسٹڈی بھی کر لیتی ہوں جو سبجیکٹ بکس رہتی ہیں ان کو بھی پڑھ لیتی ہوں پھر اس کے بعد کھانا بنانا رہتا ہے تو کھانے میں کچن میں جو بھی چیزیں رہتی ہیں ایک ساتھ دو دو تین تین چیزیں بنانا بھی رہتی ہیں وہ بھی بناتی ہوں اور کچن کی صفائی بھی کرتی ہوں پھر اس کے بعد گھر کی بھی صفائی کرتی ہوں اور اس کے بعد جب ان سب کام سے فری ہو جاتی ہوں تھک جاتی ہوں یا کوئی کام نہیں رہتا ہے کرنے کے لیے تو میں تھوڑا سا باہر چلی جاتی ہوں آؤٹنگ پر چلی جاتی ہوں اور وہاں سے آنے کے بعد پھر میں سو جاتی ہوں فائنلی